जय झूलेलाल मूंखे सिलाईअ जो शौक़ु आहे मां सिलाई कंदी आहियां मां ॾिसी ॾिसी कंहिंजी शइ ॾिसंदी आहियां कोई कपिड़ो ॾिसंदी आहियां त उन खे चाह सां ठाहींदी आहियां ऐं ॿियनि खे ॾेखारींदी आहियां उन्हनि खे उहो कपिड़ो वणंदो आहे ऐं मूंखे उहो कमु ॾींदा आहिनि इन करे मां उन शइ जो शौक़ु सां कर कर शौक़ु करे उन खे ध्यान सां ॾिसंदी आहियां ऐं कमु कंदी आहियां इनकरे मां जेतिरो बि थी सघे ॿियनि जी शयुनि खे ॾिसी करे उहा शइ ठाहींदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे की भई मां उहा शइ ठाहियां जेतिरो बि थींदो आहे कोई बि नईं शइ ॾिसंदी आहियां मां कंदी आहियां माण्हू बि मूंखे ॾियणु ऐं कमु ॾियण जी चाहु कंदा आहिनि की कमु तुंहिंजो सुठो आहे इनकरे मूंखे कमु ॾींदा आहिनि जेतिरो बि थी सघंदो आहियां मां मां इन कम में ॾाढो ध्यानु ॾींदी आहियां मां उन सां सिखियो की मूंखे इन सां नए नोलेज वड़ वधंदी आहे ऐं मुंहिंजो नईं नईं शयुनि में दिलिचस्पी वधंदी आहे की केॾी कंहिंमहिल कोई शइ ठाहींदी आहियां कंहिंमहिल कुझु ठाहींदी आहियां इनकरे मुंहिंजो चाहु वधंदो वेंदो आहे